आम तौर ते त मां सिंधी भाषा में ही लिखंदो आहियां ऐं हा बराबरि मां लिखण वक़्त हिकु डेरी एंटरी ज़रूरु कंदो आहियां मां लॻभॻि सामाजिक समस्याउनि ते ई लिखंदो आहियां ऐं हिन हिन ते लिखण लाइ मूंखे समाज प्रेरित कंदो आहे ऐं समाज जूं जरूरतूं मुखे प्रेरित कंदियूं आहिनि